हेलो अहाँ मैडम बोलै छियै कहली हे हम बाहर जाय रहल छी बच्चा के छुट्टी डेट बढा देबै तऽ की होतै तऽ समझ लेबै अहाँ सब हँ अहाँ सब मेकअप कऽ देबै हँ ओहि लए हम फोन कैली यऽ कहली बच्चा सबके मेकअप कऽ देबै तनिका आंय ठीक हय हँ चल एबै जल्दी बच्चा सबके समझ लेबै हँ हँ ओहि लए फोन कैली हम कहली कह दै छी मैडम के

समझ लेबै ने तऽ घुमै फिरै लए बच्चा सब तंग करै छै तऽ कथी कहतै न कहतै आंय हँ ओ तऽ हय से पढाइ लिखाइ के तऽ बच्चा सबके जरुरीये हय ने से तऽ बात न हय घुमै के पढाइये के जरुरी हय

हँ घुमाबे लए कहै छै तऽ कहलियै जाइ छियै घुमा उमा के ला दै छियै तऽ पढतै फेनो तऽ ओहिलए कहलियै तऽ बाते नहि बुझै छै तऽ कथी करियै तऽ न बाते नहि बुझै छै कहिया सऽ तैयारी भए गेल हय हँ कहली बच्चा सबके तऽ

हँ कहली ने समझैली ने बच्चा सबके बच्चा सब जिद्दी ने बच्चा सब हो जाइ छै हँ कहली ने परीक्षा के बेर परीक्षा सब देतै पढतै लिखतै ने ओ कहलक जायब घुमे तऽ जेबे करब घुमे हँ बच्चा सब बाते ने बुझै छै